कोकी दालि पातो फुल्को फुल्को दालि पकवान बिहु सिङियूं साई भाॼी पुलाव सयूं पटाटा बिहु बसरु मटर पनीर भुॻा चांवरु भुॻी भाॼी लौकी तूरियूं फूल पताशनि जी भाॼी स्वांजरे जा गुल स्वांजरे जो रायतो कढ़ी चांवर मेथी पटाटा बसरु पटाटा पटाटनि जो फुल्को भुॻल तीवण मछी पलो मिक्स भाॼी मगज़ झींगा बेसण जो चिलो वाङण पटाटा मटर पटाटा